बिलकुल जनाब शाह् होर बोला दे सनाओ महाराज रेट चलै दा वालनट दा सत्तर रपेऽ किल्लो चला दा महाराज राइस चला दा जिस स्हाबा दा महा जनाब तुस लैना चाहो हून किश हुंदा किश थोह्ड़ा घट्ट रेट उप्पर दित्ता जंदा जेह्ड़ा बधियै समान ओह् ज्यादा रेट उप्पर दित्ता जंदा हून जनाब जिस स्हाबा तुसें लैना होगा तुसेंगी उस्सै स्हाबा देगे ना ना तुसें सगोआं ठीक कीता तुसें मिगी फोन करी लैता पैह्लें होर साढ़े कोल सारियां आइटमां पेदियां जियां दाल राजमां होई गे राजमां आई गे साढ़े कोल इक सौ बीह् रपेऽ किल्लो आह्ले बी हैन दो सौ रपेऽ किल्लो आह्ले बी हैन हून जियां साढ़े कोल चौल आई गे चौल आई गे साढ़े चौल सत्तर रपेऽ किलो आह्ले बी ऐ पैंती रपेऽ किल्लो आह्ले बी हैन मतलब दो सौ रपेऽ किल्लो अह्ले बी हैन हून जियां दालीं दाल आई गेइयां न जियां चने मांह् दी दाल आई ओह् सौ सौ रपेऽ किल्लो बी ऐ महाराज ते डेढ सौ डेढ सौ रपेऽ किल्लो अह्ली बी ऐ हून जियां हल्दी ऐ साढ़ै कोल महाराज साढ़ै कोल पैकेट आह्ली हल्दी बी ऐ होर खुल्ली हल्दी बी ऐ हून तुसें जियां लैना चाहो जियां साढ़े कोल मरचां होई गेइयां जनाब मरचां बी हैन इक आई पैकेट आह्ली आई इक खुल्ली मरच आई हून तुस जियां लैओ अग्गें होर साढ़े कोल महाराज फिलहाल ते सारियां ऐटमां न होर जे जे तुसें लैना होऐ तुस लेई सकदे

हां बिलकुल बिलकुल महाराज दिक्खो हां ओह् जेह्ड़ा समान ऐ साढ़ा उ'ऐ रेह्दा पराना तुस पैह्लें बी साढ़ै पराने गाह्क महारजा तुसेंगी असें कदें बद्ध लाए नि असें दस रपेऽ घट्ट गै लाए होर तुसेंगी पता गै साढ़े कोल जेह्ड़ा साढ़ा माल ऐ जेह्ड़ा सब्जी जेह्ड़ियां दालीं दुली रक्खी दियां असें तुसेंगी आपूं पता के एह् फर्स्ट क्लास एह् क्वॉलिट ऐ होर जियां साढ़े कोल तेल ऐ महारजा तुसें अहें लैंदे रौंह्दे समान महाराज तुसेंगी पता गै के कैंट क्वॉलिटी दा माल आह्नने अस बिलकुल बिलकुल ठीक ऐ ठीक ऐ महाराज तुस आई जाएयो कल कोई नी